हमरा गाँवमे अंतिम संस्कारमे जनउ होइ छै जनउ सऽ पहिले बसकट्टी होइ छै बसकट्टी सऽ पहिलऽ तकर बाद मरब बन्ही होइ छै मरब बन्ही के बाद मैटकोर होइ छै फेर जाइ छियै कुमरन करै लऽ कुमरनमे राति कऽ जे पोखरिमे जाग भेल रहै छै ओहि पोखरिमे बरुआ सबके कोनिया लऽ कऽ नहाबै छै फेर घर आबै छियै घरमे जे गुरू गुरूयानि सब बनल रहै छै ओ सब बरी खीर बनबै छै और मरबा पर बिधि बिधान करै छै माटियो मंगल होइ छै तऽ माटि मंगलमे सब गोटे सब औरत सब जाइ छियै माटि मंगल करै लए पोखरि परमे और माटि मंगल के करै छियै तऽ थारी सबमे सब औरत माटि लै छै और आबै छै घर घरमे मरबा के चारू कोन पर माटि लगबै छै तकर बाद जाइ छै कंसार बाली ओहिठमा कंसार बाली ओहिठाम जे औरत सब जाइ छै तऽ सब सऽ पहिले टिकली राखि लै छै कियाकि कंसार बाली सब टिकली नहि लगबै छै फेर ओकरा ओहिठमा जाय छै तऽ कंसारमे धान लए कऽ जाय छै तकर बाद ओहिठमा धान कंसार बाली चूल्हा सब लगेने रहै छै कंसार बाली कहै छै बरुआ सब कऽ पांच मुट्ठी धान दै लए धान के लाबा बनबै छै फेर ओतऽ नाच गान सब होइ छै ओतऽ सऽ अंगना आबै छियै कंसार बाली साड़ी माँगै छै साड़ी दै छियै